وعلیکم السّلام ہاں ہاں بولیے ہاں جی جی آپ صفورہ کی موم بول رہی ہو اچھا ہاں ابھی تو ٹیسٹ ہُوا تھا اُس کا انداز بہت اچھا رہا ہے اُنہوں نے بہت اچھی مواد دِکھائی ہے اور اُن کی ٹیسٹ کا نمبر بھی اچھا آئی ہے ہم تو بہت کوشش کر رہے ہیں اُن کو اور اچھا اور آگے پڑھانے کی آپ بھی محنت کریے اُن کو اور آگے بھیجنا ہے مطلب وہ پڑھ سکیں آگے ہاں ہاں ہاں کوشش تو کرتی ہے وہ بچی لیکن آپ بھی اُس پر محنت کریے اور کہیں جاتی ہے کیا وہ ٹیوشن وغیرہ جاتی ہے وہ کچھ کلاسز لیتی ہے ہاں تو سیلف اسٹڈی زیادہ بہتر ہے تو اُس پر آپ بھی محنت کریے ہاں سر بچی کا رزلٹ بہت اچھا ہے نہیں نہیں بس اور اسکول آئیے گا اِس پر تفصیلات سے کیا بولے کیا بولے ہیلو ہاں ہاں ماشا اللہ بس اِس طرح اور دھیان دو